جی بالکل میرے خیال میں بچوں کو یہ زبان سکھانا چاہیے یہ زبان تو بہت پیاری میٹھی زبان ہے اس میں جونزاکت اور شگفتگی ہے اس کو تو الفاظ کے پیرہن میں نمودا ہی نہیں جا سکتا یہ زبان ہماری تہذیب سے وابستہ ہے جس طرح آج کے دور میں انگلش زبان ہے یہ روزگار سے وابستہ ہے تو اسی طرح یہ زبان ہماری تہذیب سے ہماری روایت سے وابستہ اس زبان میں چاشنی ہے اس زبان میں بھی جو مٹھاس ہے جسے اس زبان کی مٹھاس کو دیکھ کر میر شاعرانہ خیالات کی فضاؤ٘ں میں بھٹک جاتا ہے اور کچھ اس انداز سے حدیٰ خواں ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے جسے سوچ کر فراز یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں جس کے سامنے پروین شاکر سپر ڈالتے ہوئے یوں کہتی ہیں کہ میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اسی کو غالب یوں لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مے خوار محبت ہوں مجھے جام سے کیا کام اپنے لب گل رنگ کو پیمانہ بنا دے غرض کہ یہ زبان محبت کی زبان ہے پریم کی زبان ہے انسانیت کی زبان ہے یہ زبان ہر حال میں ہمیں سیکھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے اپنی تہذیب سے وابستگی قائم رہے اپنی تہذیب میں جو ندرت ہے اسے اپنایا جائے اور یہ محض اسی زبان سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس زبان میں حلاوت ہی مٹھاس ہی ایسی ہے یہ زبان ہے ہی اتنی پیاری بلا شبہ یہ زبان سکھانا ضروری ہے